हरिओम भेण हरिओम हा सुञातल त लॻे पई थोरी थोरी पर वरी बि तव्हां ॿुधायो केरु था गा हा हा हा हा यादि आयो यादि आयो ॿियो ॿुधायो अॼु कीअं यादि कयोव हा बढ़िया न तंग कहिड़ी ॻाल्हि हुई हीअ त तव्हांजी महिरबानी अहिड़ी त असांखे तंग सभु माण्हू कनि असांजो हलंदो रहे गाॾी अचो न ज़रूर अचो ॾिसो तव्हां पहिरीं भेण हिते अचो न ॾिसूं न तव्हांजी स्किन ॾिसूं तव्हांजी स्किन खे ॾिसी करे ई पतो पवंदो न वधीक त ईअं बिना ॾिसे वरी पाण कीअं ॿुधायूं असां तव्हांखे हिते अचो अच्छा न सुठो सुठो पाण भाजियुनि खे वठी अचो भेनरुनि खे वठी अचो सभिनि खे वठी अचो न पंहिंजो ई पार्लर आहे हा हा सई आहे हाणे तव्हां त ॾिसो पंहिंजा माण्हू आयो हूअं त मां सभिनि खां त पंज हज़ार वठंदी आहियां हाइड्रो फेशियल जा पर तव्हां हाणे पंहिंजा पुराणा कस्टमर आहियो ॿिया बि तव्हां चओ था तव्हांजे घर जा ॿिया बि आहिनि त तव्हां खणी साॾा चारि हज़ार ॾिजो दीदी हाणे ॾिसो तव्हां वांदा थी करे अचिजो टे चारि कलाक त पाण खे लॻी वेंदा न शादी आहे वरी पाण सवली तरह कंदासीं त टे चारि कलाक लॻी वेंदा तव्हां उन ई हिसाब सां ई अचिजो जॾहिं तव्हांखे सवलो समय मिले त तव्हां मूंखे पहिरीं ॿुधाए रखिजो अचण खां पहिरीं तव्हां मूंखे ॿुधाए रखिजो त मां पंहिंजो उन हा हा न न न न न न न का ॾप जी ॻाल्हि कोन्हे पाण जेका बि शइ खणंदा आहियूं त पाण क्वालिटी जी खणंदा आहियूं त इनमें तव्हांखे को बि नुकसानु कोन्ह थींदो सभु शयूं मां हर्बल ई रखंदी आहियां त को बि नुकसान कोन्ह थींदो न न तव्हां त न न मां तॾहिं तव्हांखे चयो तव्हां अचो तव्हांजी स्किन ॾिसंदासीं पर न अहिड़ी कोई ॾप जी ॻाल्हि न आहे तव्हां अचो पाण तव्हांजी स्किन ॾिसी उन हिसाब सां ई पाण पाण कैमिकल वारा कोन्ह प्रोडक्ट यूस कंदा आहियूं तव्हां अचो ॿे ॾप अचो ॿे ॾप अचो जी जी जी अचो तव्हां ॿे ॾप हा त जीअं तव्हां भले अची वञिजो चई खनि अची वञिजो सुभाणे त सते साढे सते ताईं पाण वांदा थी वेंदा ठीकु आहे न न अलॻि अलॻि ही अचिजो न ॿई गॾु ईंदा त पोइ वरी हिकु अजायो वांदो

हा तव्हां कराए वञो पोइ उन्हनि खे ॾिसंदासीं पाण ठीकु आहे हा हा हा हा हा पोइ पोइ ॿुधाईंदीमाव उनजो ठीकु आहे जी जी जी ओके ओके हरिओम भेण हरिओम जी जी ओके हरिओम